आमचे वाशी आयलैंड सैमान भरिल्लें आसा आनी इतलें सोबीत आसा की आमच्या वाशी आयलैंडाचेर ट्युरिस्ट भोंवपा खातीर येता थंय बरीं सुकणीं आसा मगरां आसा जी पळोवपा खातीर बॉटिंगाक येता आनी मोर आसा खुबशें कितें आसा मेनग्रुव्स आसात तेका लागून ट्युरिस्ट लोक जायते आमचे वाशी आयलैंडार येता तशें दिवाडी सुद्दां आमच्या लागींच एक बेल्ट आसा थंय खुबशीं देवळां आसा गणपतीचें आसा सप्तकोटेश्वराचें आहा दत्ताचें देवूळ आसा श्री कृष्णाचें आसा म्हालक्षमीचें आसा अशीं खुबशीं जुनी आनी पुराथन काळाचीं देवळां आसा तीं पळोवपा खातीर जायते ट्युरिस्ट येता आनी आमचें दिवाडी हें ट्युरिस्ट स्पॉट ट्युरिस्ट भरपूर येतात